आज काल शेती कोरोप म्हणजे खूब मुश्कील काम आसा कित्याक मजदू मजदूर चड अशें मेयनात आनी गोंयची आतां सगले भुरगीं चडशी शिकलेले आसले कारणान सगळी सर्वीस करतात सगली जॉब गव्हरमेंट जॉब मेळचे अथवा आपल्याक ऑफीसान जॉब मेळचो हेच इत्सा आसता त्या साठी गोंयांत आतां मजदूर चडशे मेळनात पयलीचे जाण्टी ज्यो बायल्यो आसलेल्यो त्यो काम करताल्यो आतां प्रत्येक कडेन मजदूर म्हणटी कमतरता आसा त्या साठी हे मुड टिकोवपाक खूब मुश्कील आतां चड अशे गोंयाक झारखंडचे बिहारी शेता मजदूर येतात पण तांचो पगार आतां खूब आसता कारण पांचशे ते एक हजार पर्यंत पगार आसा आनी ते पगारान आजकाल शेती परवडना शेती करतले जाल्यार खूब खर्चीकूय आसा त्या साठी ही मोटी आव्हानां आमच्या मुखारांत आसात कारण एकदां किद जाता की उदकाचो अभाव पावसाळ्या वादळां हें तेणे लॉस जाता त्या साठी आतांची चड अशी भुरगीं शेती करपाक वसनात पण शेती ही टिकोवन दवरप ही खूब गरजेचे आसा कारण आज कितलोय पयसो आसलो आनी ही नेयी नेयी टॅक्नी आसली तरी पोट भरपाचे ना कारण पयसो आसोन तो पयसो कितें खावपा दितलो जर शेतकऱ्यांक जर शेत रयले ना जाल्यार ते पोटाचें कशें चलताले त्या साठी शेती कोरोप ही खूब गरजेची आसा आज गोंयाक तर आतां शेत सगलें आमी पडंग पळयतात पूण आमी आजून पर्यंत शेती करतात पण जो पर्यंत आमच्यान जाता तो पर्यंत करताले फुडें आतां कशे आतां मशिनरी खूब आयल्यात पण ती मशिनरी चलोपाक सुद्दां कामगार जाय पडटा कारण ते वता काम करचें पडटा गरमे काम करचें पडटा पण आतां गोंयच्या कामगारांच्यान जेन्ना जाल्यार ते चड अशी जायना म्हणटरी हे भायलेच कामगार घालून तें करचे पडटा आतां कालच एक माडार नाल्ल काडटा जाय जाल्या हांगा मनीस मेळनात म्हणटरी भायलेच कामगार हाडचे पडटात पूण तेंका टिकोवप हे खूब मुश्कील त्या साठी आतां कामगाराक हांगा पगार तर खूब म्हारग आसल्या कारणान ते भायले येवनय हांगा येवन ते शिकल्यात की गोंय म्हणल्यार एक दुबय जाल्ल्या सारके तेय आपलो पगार वाडयतात आनी तो पगार दिवोप म्हणजे खूब मुश्कील जाता त्या साठी आज गोंयाक खूब अशी शेती पडट दिसता त्या साठी शेत सरकारांनी बरी सबसिडी दिवून गोंयान जर हे शेतकार वयर काडले जायत जाल्यार हे सगले शक्य आसा